नोंथाङा बेंटल 'फै सना' रेस्टुरेन्ट नि अनार ना आं नोंथांनि रेस्टुरेन्ट निफ्राय फ्रायड राइस अर्डार खालामदोंमोन आंनि कलेज आ गोबां क्लास जानायनि थाखाय गोबां लेट यै गदोंमोन आरो जों लोगोआव गोबांथार लोगोफोरबो दं बेनिखायनो बेलासि जानायनि जाउनाव आं संनानै जानो बानानै नोंथांनि रेस्टुरेन्ट निफ्रायनो आं फ्रायड राइस खौ अर्डार खालामदोंमोन नाथाय गोबां नेसेआवबो नोंथांनि फ्रायड राइस खौ थि समाव मोननो हायाखैमोन नाथाय मोनदोंब्लाबो नोंथांनि रेस्टुरेन्ट नि फ्रायड राइस आ मोजां नङामोन एबा सेवनायमोन आं नोंथांनि फ्रायड राइस नि प्राइस खौबो अनलाइन पेमेन्ट जों खालामदोंमोन दा बिल आबो जाखांबाय बेनिखायनो नोंथाङा आंनो फैसाखौ हरफिनदो नङाब्ला आंनो फ्रायड राइस खौ फिन होफैफिनदो गोबां मानसियानो समनि थोयैआव रेस्टुरेन्ट एबा बबेबाफोर रेस्टुरेन्ट फोराव जाग्राफोर बिहरो बेनिखायनो थि समाव बयनोबो बिहरनाय अर्डार फोरखौ थि समाव हैयो बयबो मानसियानो टाइम थि समाव मोनहैनो लुबैयो इयुनाव नोंथाङा बेफोरबादि खालाम नाङा